मिगी बाइक राइड करनी ते बड़ी पसंद ऐ में अपने मनै गी शांत करने बास्तै में बाइक राइड करना होन्नां ते जे गल्ल करचै लांग बाइक राइडिंग दी तां ते में आखां मिगी मिगी ते ओह् ते किश मती शैल पसंद ऐ ते एह्दे कन्नै में मेरा मन शांत होंदा जेल्लै मेरा मन बड़ा दुखी होंदा ते तां में इ'यां घर जेल्लै बेह्ल्ला बैठे दा होन्नां ते तां बी में अपनी करनां बाइक स्टार्ट करनां ते निकली पौन्नां कुतै ते मिगी घूमना बड़ा शैल लगदा ते कन्नै गल्ल करचै ते तुसें गी पता गै ऐ सारे साढ़े जम्मू च किन्नी शैल शैल ज'गां न ते घूम्मन घूमने आस्तै ते हैन ते तां कन्नै डैवलपमैंट बी बड़ी होई दी ऐ ते ओह्दे कन्नै इक गल्ल होई दी कि सारे रोड़ बड़े चंगे बनी गेदे न ते शैल उ'आं बाइक राइड करने च बी बड़ा मजा औंदा ते कन्नै हून बरसांतां चला दियां ते बरसांतां चला दियां ओह्दे कन्नै ते होर मजा औंदा ऐ

हां लेकिन में दूर दूर तक ते इन्ना गेआ निं मेरा एह् सब तों लम्बा टूर हा जेह्ड़ा ओह् हा पत्नीटाप दा ते दूर हां उ'आं बाइक चलाने चलांदे टाइम मिगी पिट्ठै गी दर्द ते होंदी ऐ केह् करना मजा औंदा तां फिर बी करना करना पौंदा ऐ ते दूर दूर धोड़ी जाना हो ते टैम बी लगदा उ'आं मजा औंदा ते में कि'त्थै जाइयै में रौहेआ निं ते में घर बापस आई जन्नां सवेरै जन्नां ते शामीं आई जन्नां ते केईं बार ते में का कालज बी बंक कीता ऐ ते जेल्लै में थोह्ड़ा जेहा इ'यां माड़ा होन्नां ते टुरी पौन्नां कुतै कुतै निकली जन्नां बाह्र बाह्र जाइयै ते उ'आं मजा औंदा ऐ मिगी बड़ा जाना होऐ तो ते इक में गेदा पत्नीटाप दूआ गेदा में बैश्णो देवी गेदां मोटर सैकला उप्पर अपने ते होर बी बड़ बड़ी मती ज'गां गेदां उ'आं ते मिगी चेता बी निं ऐ ते उ'आं लगदा पैट्रोल बड़ा ऐ पर केह् करचै मन ते बड़ा करदा ऐ बाइक चलान दा आहो ते करियै गल्ल उत्थै जेल्लै जन्ना होन्नां में जेल्लै में पत्नीटाप गेदा हा में ओल्लै सवेरै कोई निकलेआ हा नौ साढे नौ बजे दोड़ी निकलेआ में घरों बाह्र ते उ'आं आखदे ते हैन बाइक चलानां कोई इ'यां आसान कम्म निं ऐ ते उप्परूं गड्डियां बी कोला इ'यां बड्डी बड्डी लंघदियां कुतै ट्रक लंघा दे कुतै बस लंघा दी कोई कोलूं ते डर ते बड़ा लगदा ऐ पर केह् करिये मजा ते औंदा ऐ ना ते फिर निकली जन्ने आं जेल्लै भुक्ख लगदी ओल्लै रुकी जन्ने आं बिच्च घरूं ते किश पैक कीते दा निं होंदा कि घरा आह्लें गी सनाए दा निं होंदा ते उइ'यां दकानों दा किश खाई लेआ इ'यां लाइट लाइट खाना पौंदा ताकि मजा मतलब अनर्जी रेह् जे जैदा खाई लैगा ते उ'आं नींदर आन लगी पौनी मिगी ते नींदर आई गेई ते मोटर सैकल कि'यां चलाना फिर ते मोटर सैकल बी मेरे कोल स्पोर्ट वाली ऐ ते खिच्चनी पौंदी इन्नी ओह् उस्सी खिच्चियै शैल इ'यां रेला देइयै में जन्ना होन्नां कोई डेढ सौ डेढ सौ पार ते जोल्लै ठंडी ठंडी ब्हाऽ लगदी ना ओल्लै मजा बड़ा औंदा मिगी ते हां आहो ते में जोल्लै गेदा हा पत्नीटाप गेआ हा ते में ओल्लै दा सनाऽ दां तुसें गी कि में सवेरै नौ बजे निकलेआ हा बिच्च में खाद्धा पीता थोह्ड़ा ब्हौत कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक पीती चिप्सां चुप्सां खाइयां बिच्च एह् जोल्लै इत्थै टिक्करी पुज्जेआ हा उत्थै में उत्थै बी खाद्धा हा में कुल्चा खाद्धा हा ते ओह्दे बाद च में लाइट लाइट खाइयै पुज्जनां ते होएआ केह् मिगी इत्थै उधमपुर जाइयै ना मिगी ना पिट्ठै गी दर्द होन लगी पेई फिर में रुकेआ थोह्ड़ी देर अग्गें पिच्छें घूमेआं थोह्ड़ी थोह्ड़ा ब्हौत ते घूमन दे बाद मिगी बड़ा चंगा लग्गेआ जोल्लै में पत्नीटाप पुज्जेआ तां ते मेरा मन करा दा में उत्थै र'वां ते केह् करना हा घर ते सनाए दा निं है हा जे घर सनाए दा सनाए दा होंदा हा ते जे उ'आं घर आह्ले जान निं दिंदे दूर उ'नें गी पता होंदा इ'यां सेफ ते है निं मोटर सैकल लेइयै इन्नी दूर जाना उ'आं होंदी बी निं इन्ने दूर तक जान गै निं होंदा ते केह् करना मजा ते औंदा ना ते दोस्तें यारें कन्नै निकली जन्ने होन्ने आं ते दोस्तें यारें कन्नै जन्ने होन्ने आं अद्धा अद्धा तेल पोआई ओड़ने होन्ने आं ते फिर ओह्दे बाच घूमने फिरने आं घर होन्ने आं किसै गी कुसै गी पता बी निं लग्गन दिन्नें कि गेदे हे कुतै ते मजा ते औंदा ऐ तुसें गी बी पता ऐ जिन्ना मजा ते है ओह्दा बड़ा नुक्सान बी है उ'आं अस दिक्खने आं बिच्चें बड़ी न्यूजां औंदियां ऐ कुतै किश होए दा कुसै कन्नै किश होए दा कोई कोई खाई च डिग्गी जंदा ते कोई कुसै दा ऐक्सिडैंट होई जंदा उ'आं चलानी ते होंदियां दिक्खी दुक्खियै चारै पास्सै दिक्खियै चलानी पौंदी जां मती तेज बी निं चलानी ते जां मता मती इ'यां आखो मरी मरी बी निं चलानी ओह् निं चलानी ते चलानी जेकर दिक्खी दुक्खी चलानी शैल ओह् आखदे ना बिल्कुल चकन्ने होइयै ओह् उ'आं चलानी होंदी बाइक ते बाइक चलाने दा मतलब मजा ते औंदा ऐ तुसें गी बी पता ऐ पता ते है तुसें गी मजा ते औंदा ऐ बाइक चीज गै आखर ऐसी ऐ दो टैरें आह्ली हैं में मेरी अपनी बाइक जेह्ड़ी ऐ ओह् ते मिगी बड़ी प्यारी ऐ ते प्यारी होने दे कन्नै कन्नै में उस्सी शैल शूल चमकाई चमकूइयै रक्खनां ते चमकाई दी होंदी शैल ते उस्सी होर चलान दा मन करदा मेरा सर्विस सुर्विस कराई ते चल भाई निकली गे जोल्लै निकली गे ते फिर ब्रेकां निं लगदी फिर चलदे जाओ चलदे जाओ चलदे जाओ घरूं घर बापस आन दा मन गै निं करदा फिर केह् करना घर आह्लें गी दस्से दा गै निं होंदा फिर ते बापिस जाना पौंदा ऐ ते हां ओह् उ'आं मेरा ऐक्सपीरियंस ते बाइक कन्नै बड़ा शैल ऐ इ'यां मी बाइक अपनी बड़ी प्यारी ऐ ते इक बार केह् होएआ हा मेरी बाइक दा बिच्चुं दा पता निं किश होई गेआ हा उस्सी बड़ी गर्म होई गेई ते ओह् ना रुकी गेई में गेदा हा कुतै घूमन ओह् बी कालज थमां ते ओह् रुकी गेई बिच्चै गर्म होई गेई बड़ी जैदा गर्म होई गेई में पानी सु'ट्टेआ ते एह् एह् चले ना में में घबराई गेआ महैं मी घरबाट आई ई महैं पता निं केह् होई गेआ बाइक गी एह् ते चला दी निं जेल्लै दिक्खेआ ते ओह्दे अन्दर ना इंजन आयल खत्म होई गेआ हा ते तां फिर में बड़ी मुश्कलें इ'यां अप अपने हत्थें कन्नै में बाइक फड़ी ते में घसीटी घसीटी कु'त्थै पजाई इत्थै ओह्दे केह् आखदे न इस्सी मकैनिकै कोल ते मकैनिकै ने पाया थोह्ड़ा जेहा हल्ले तेल पाया ते में घर पुज्जने आह्ला बनेआ घर आइयै में सनाया मेरे मेरे डैडी गी सनाया महैं में मोटर सैकलै दे इंजन इंजन आयल खत्म होई गेआ उ'नें आखेआ ते सर्विस ते हल्लें थोह्ड़ी देर पैह्लें कराई ही महैं ध्यान कु'न्नै रक्खना होंदा अपना सारा मेरे दोश मेरा में अपने डैडी पर पाई ओड़ेआ फिर ते मोटर सैकल ते चीज बड़ी शैल ऐ लेकिन नुक्सान बी बड़े न लेकिन मेरा इंट्रस्ट एह्दे च ओल्लै आया हा जोल्लै में हा में अठमीं च हा मेरे बड्डे भइया हून ओह् जंदे न जंदे हे उं'दे कोल ही एह् बाइक में जोल्लै अठमीं च हा ओल्लै लैती ही उ'नें एह् बाइक ते मिगी बड़ा शौक होंदा हा में हां में बी चलांऽ में बी चलांऽ ते ओह् बड्डे भइया होर ना मी चलान निं दिंदे हे आखदे हे तेरी ल'त्तां निं पुजदियां थल्लै ते ते में अपनी हाइट लम्बी कीती फिर ते हाइट लम्बी कीती ते तां बी निं थ्होंदी चलान आस्तै तां में ठारां दा होए दा निं है हा ते जेल्लै में ठारां दा होएआ जेल्लै में कालज पुज्जेआ ते तां में आखेआ महैं नेईं हून में कालज लेइयै जानी बाइक ते मेरे घर आह्ले आखन लग्गी पे ना ना जेल्लै धोड़ी लाइसैंस निं बनना ओल्लै धोड़ी ते तुगी जान निं देना लेइयै असां ने असें ते फिर में आखेआ महें चलो कोई निं पैह्लें लाइसैंस बनाई लैगे फिर में लाइसैंस बना दित्ता मोटर सैकल दा बी बना दित्ता ते कन्नै गड्डी दा बा बना दित्ता ते उ'आं मिगी शैल मतलब करी ओड़ेआ पास जोल्लै लाइसैंस आया मेरा ओह्दे बाद च ते में मन्नेआ निं कुसै गी में इन्नी दूर दूर गेआ में तुसें गी सनाया में पत्नीटाप गेआ में बैश्णो देवी गेआ उ'आं नौ देवियां मानसर इ'यां लगदे रौंह्दे टूर मिगी मजा ते औंदा बड़ा ते दोस्तें यारें कन्नै निकली जन्ने होन्ने आं ते बंक बुंक करियै ते अपनी में ओह् यादां बन्नाने होन्ने आं ते मजा ते औंदा ऐ ते इ'यै चीजां चीजां बाद च याद बी रौह्नियां न ते उ'आं में अपना एह् खत्म करन लगा आं थैंक्यू